جی ہاں میں نے فیزیکل کتابیں بھی پڑھ لی ہے اور میں نے الیکٹرانک اور میں نے الیکٹرانک ورژن بھی پڑھی ہے اور اس میں بہت سارا اچّھا لکھے ہوا ہے اور مجھے بہت پسند آیا وہ پڑھ کر مجھے بہت سارے معاملات بھی حاصل ہوے وہ پڑھ کر اور میں نے آڈیو بھی سنا ہے اس میں کا اور مجھے بہت بہت بہت بہت خوشی ہوئی وہ پڑھ کر